हैलो आप विशाल भोजनालय से बोल रहे है मुझे खाना ऑर्डर करना था जिसके अंदर आठ चपाती दाल और सब एक सब्जी आलू की सब्जी और प्याज और नींबू मुझे ऑर्डर करना था मुझे आज लेट हो गया है कॉल घर से आया था तो मुझे किसी मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि आप के यहाँ भोजन बहुत अच्छा मिलता है और जिस टाइम में भोजन को ऑर्डर करते हैं उसी टाइम में मिल जाता है आप की सेवाओं के बारे में हमने बहुत सुन रखा है आज मौसम खराब होने की वजह से मैं खाना नहीं बना पाया तो आप मुझे खाने का ऑर्डर लिख लीजिए और ये जालोरी गेट के अंदर विशाल भवन है उधर आप मुझे डिलीवर कर सकते हैं